आइ काल्हि हमरा सबके सभक जे कोइ तरहक बीमारी होयत अछि अस्पताले जाइके पड़ैत अछि अस्पतालमे पहिने जे व्यवस्था एखन अछि ओ नहि रहय ओ व्यवस्था जतेक समय बीतल जाइ छै ओतेक व्यवस्था बढ़ल जाइ छै आओर बीमारी भी रङ्ग बिरङ्गके पकड़ पकड़ने जाइ छै लेकिन फिर भी अस्पताल नहि स्वास्थ्य विभागमे जाइके पड़बे करय छै किआकि घरके पहिने किछु लोक खा पीके बीमारीके पचा लैत रहय लेकिन आब ओ समय नहि छै समय एहन छै जे बिना अस्पताल स्वास्थ्य केन्द्रमे गेलासँ सुधरयवला कोइ बाते नहि होइ छै आब हम धन्य कही जे ओ वहाँके स्वास्थ्य विभागके जे छथिन ओ उहए कते ओ आगे बढ़लखिन जे आइ काल्हिके नया नया बीमारी जे चललइ हन ओकरा पहचानिके आओर उ दबाइ छोड़य छथिन जाहिसँ अस्पतालमे नियमित रूपसँ जाइ छी ओइमे किछु बदलाव आओर सुधार भेल अछि हँ बहुत सुधार भेल अछि गेलहुँ हन अस्पतालमे तीन बेर हम गेलहुँ हन अस्पतालमे सुधार बहुत भेल हन एक बेर तऽ यहाँ तक गाँवमे ई रहय जे कहैत ई बचबे नहि करथिन लेकिन वएह अस्पतालमे जाके हमरा स्वास्थ्यके सुधार भेल जेकि डॉक्टरके भी कहयके पड़ि गेलय की आप सही में बचने वाले नहीं थे लेकिन यहाँ आए और आप बच गए कहयके मतलब अइ जे अगर अस्पताल नहि रहय डॉक्टर नहि रहय तब मनुष्यके कोइ गति दुर्गति भऽ जेतय कते कहाँ जेतय की हेतय कहाँ हेतय जेना कोइ एक्सिडेंट हाथ टूटि गेलय अस्पताले जाके के सेबे केन्द्रमे जाकऽ ठीक होइ छै दबाइ खेलक मलहम पट्टी भेल ओकरा ओतबा स्टीलके दअ कऽ ओकरा फेर किछु देर किछु दिनके बाद ओकरा घर भेज दै छै फेर ओ ठीक अपना चलऽ फिरऽ लगय छै तऽ कहयके मतलब छै स्वास्थ्य सेवा बहुत बढ़िआँ छै खूब बढ़िआँ ई जतेक आगू बढ़ि रहलय हन ओतेक आओर बढ़िआँ होयत गेलय आओर सुधार सुधार जे होइत गेलय हन आदमीके जे पहले असन्तोष रहय जे हमरा की हैत कखन कोइ दबाइए नहि कोइ अस्पताले नहि छै ओइके लिए बहुत बढ़िआँ आब नीक अर काम गेल अछि अइके लिए धन्यवाद स्वास्थ्य केन्द्रके कहल जाइ छै जबकि हम अपने तीन बेर जे जे हालत गुजरल आओर हम अस्पताले गेलहुँ आओर ठीक भऽ गेलहुँ अइसँ बढ़िके आओर की अइ